कपड़ा धोबऽ के लेल खास कए कऽ एक बर्तन दू बर्तन राखल जाइ छै एक बर्तनमे पहिने कपडाके धोइऔ ओकर बाद दोसरमे ओकरा पुरा क्लियर खघाड़िकऽ लाड़िऔ एहिसँ होइ छै कि एहि स्थितिमे ओ पानिके थोड़ा कम खपत होइ छै आ कपड़ा कऽ गाड़िकऽ सुखा दिऔ जाहिसँ की पानी कम बर्बाद होयत कियाकि अगर अहाँ कपड़ा धोवैमे ज्यादा पानिके युज करै छी तऽ ई बहुत गड़बड़ चीज छै कियाक तऽ अहाँक दुनिआमे सभ किछु मिलत समय एहन आयत जे पानि नहि मिलत एहि लेल पानिके जतबा युज होइ छै ओतबे युज करिऔ ज्यादा युज नहि करिऔ पानिक बर्बाद कोनो भी स्थितिमे नहि होए ला दिऔ किआ तऽ पानि ही मनुष्यके जीवनके सभसँ पहिला